ہلو

کیا میں ڈاکٹر علمیٰ سے بات کر رہی ہوں میرا نام سہرش ہے نہیں مجھے آپ سے اپنی میڈیکل پرابلم کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا میں بہت زیادہ آ پریشان ہوں طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری آ میرے نا سر میں بہت زیادہ درد ہے اور میری آنکھوں میں بھی بہت زیادہ پین ہونے لگا ہے اب کچھ ٹائم سے میں ایسا فیل کر رہی ہوں کہ مجھے بُخار بھی ہے اور باڈی پین بہت زیادہ رہنے لگا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ چیز کیا ہے جی جی ہاں لیٹ کے اکثر رات میں لیٹ کر ہی فون چلاتی ہوں میم ہاں ہاں ہاں ریلس وغیرہ میں دیکھتی ہوں مطلب بہت زیادہ قریب سے میں فون دیکھتی ہوں ہاں اَس ٹائم ٹھنڈہ پانی بھی چل رہا ہے اور کولر وغیرہ میں بھی سو رہی ہوں میم

جی جی جی جی میں اِس چیز کی احتیاط کروں گی لیکن بائی چانس اگر احتیاط کرنے کے بعد بھی مجھے پرابلم میری پرابلم سولو نہیں ہوتی ہے مجھے پھر بھی تکلیف ہوتی ہے سر میں درد ہوتا ہے فیور وغیرہ ہوتا ہے تب مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیجیے آ آپ کا اپائنمنٹ اُسی دِن لینا پڑے گا جس دِن آنا ہے یا پھر ایسے ہی آ جائیں جی جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اپائنمنٹ آپ کا لینا پڑے گا یا پھر ایسے ہی آ جاؤں اچھا مارننگ میں بیٹھتی ہیں آپ ایوننگ میں بیٹھتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں آتی ہوں اگر میری پرابلم رزولو نہیں ہوتی ہے تو پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں اِنشاء اللہ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اللہ حافظ